क्या मैं स्विग्गी औफीस में बात कर रही हूँ सर ये मैंने छोले कुलचे बुलवाई थी और आपका मतलब औडर इतनी देर से बाद आया है मतलब दो ढाई घंटे बाद आया है तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है औ बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है जी जी ठीक है तो हमें थोड़ा सा आप या तो गर्म खाना भिजवा सकते हैं या फिर आप ये वापस ले सकते हैं क्या अच्छा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है सर और आपकी सर्विस बिल्कुल सही नहीं लगी मुझे टेस्ट भी मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आया ठीक है तो आप प्लीज़ इसको मतलब रिटन कर दिए या फिर हमें थोड़ी मतलब एक घंटे में आप हमें भिजवा दीजिए खाना गर्म खाना जी जी ठीक है ठीक है धन्यवाद